मेरा नांऽ अभिनय ऐ में रियासी डिस्टिक दा रौंह्नें आह्ला आं एह् जेह्ड़ा कोशन ऐ एह्दे बिच अज्ज कल लोकें तक पुज्जनें वास्तै जेह्का जादा कशा जादा लोकें धोड़ी विज्ञापन पजाया जंदा ओह् केह्दे थ्रू पजाया जंदा ऐ ओह् पजाया जंदा ऐ टी वी दे कारण टी वी दे वजह् कन्नै बड़े बड़े लोकें धोड़ी इक दों मैंटे बेच गै बड़ा सारा विज्ञापन पुज्जी जंदा ऐ ते हून अज्ज कलै दा जेह्का विज्ञापन चला दा में जेह्का दिक्खेआ ओह् ऐ जियां एह् ड्रीम इलैवन दा होई आ माई इलैवन सरकल दा होई आ इंदे बेच रोहित शर्मा ते साढ़े सुमन जी जेह्के क्रिकेटर न ओह् उनें उनें स्हेई तरीके कन्नै विज्ञापन कीता दा एह्दी वजह् कन्नै होर बड़े सारे लोकें गी अपनी तरफ आकर्षित करूड़ दे न अते एह्दी वजह् कन्नै एह् बड़े लोकें धोड़ी पुज्जी जंदा ऐ केह्दी वजह् कन्नै टी वी दी वजह् कन्नै